वो तो ज़ाहिर सी बात है कि जब जहाँ पे कुछ किसी खेल का आयोजन होता है वहाँ पे दर्शक इकट्ठे नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा और दर्शक जब इकट्ठे होते हैं तो जो खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में उन्हें एक मोटिवेसन मिलता है और वो अच्छे से खेल पाते हैं और अपने प्रतिभा को दिखा पाते हैं